जी सर बताइए हाँ सर स्टेशनरी स्टेशनरी शॉप से बात कर रहा हूँ

जी जी जी सर आपको कितने चाहिए थे बैग पचास बैग तो सर ये फ़ोर हन्ड्रेड पर बैग पड़ेगा आपको ये ट्वेन्टी थाउज़ेंड के बैग सर आपके उसपे टेन पर्सेन्ट का डिस्काउंट मिल जाएगा तो एटीन थाउज़ेंड में आपका कन्फ़र्म बिल हो जाएगा सर नहीं सर सर टेन पर्सेन्ट मैंने पहले ही डिस्काउंट कर दिया पर पीस पे आपको नाइन्टी रुपीज़ का डिस्काउंट पहले देख लिया है सर एटीन थाउज़ेंड जी नहीं नहीं सर पन्द्रह बहुत कम हो जाएगा और सर आप ये जो दान करना चाहते हैं ये आप खुद यहाँ से शॉप से ले जाकर देना चाहेंगे या सिर्फ आप पे कर रहे हैं तो जी जी नहीं सर सोलह बहुत कम हो जाएगा मैं टेन पर्सेन्ट का सर पहले ही डिस्काउंट दे चुका हूँ आपको और मोल भाव हम करते नहीं हैं एक ही भाव हैं हमारे यहाँ साढ़े सत्रह कर लीजिए फिर ठीक है फिर तो ये कब डिलीवर करवाना है सर आपको जी जी सर हो जाएगा ठीक है सर मैं आपको क्यू आर कोड वाट्सअप कर देता हूँ थैंक यू